बड़ा ही समीचीन प्रश्न अपने दुआरा कएल गेल अछि ई प्रश्न जे छै एहि पर हम जरूर किछु अपन विचार व्यक्त करै लै चाहब हमरा खुशी हैत आत्मिक खुशी हैत अगर बड़ा ही निष्पक्ष रूप सऽ कही चूँकि हम पत्रकारिता सऽ बहुत ही करीब सऽ जुड़ल छी लम्बा समय सऽ जुड़ल छी तऽ हम किछु अनुभव जरूर राखै छी हमर मानब यऽ कि अखन आमतौर पर जे सुनबाक भेटैए लोकके मूँह सऽ जे कि पत्रकारिता जो है वो बिक गई है कलम जो है वो बिक चुका है तऽ मूल रूप सऽ हम सए फिसदी सहमत तऽ नहि होयब लेकिन बिलकुल असहमति भी हम जताबैके अखन इस्थितिमे नै छी किया कि किछ जरूर अवमूल्यनके दिशामे पत्रकारिता के हम देख रहलौँ हेँ जाइत आ खास कऽके भविष्य जे छै तऽ भविष्य जे छै एकर जे छै मुख्य धारा तऽ निःसन्देह बनल रहतै आइ भी गाममे दूर दराजके क्षेत्र जे छै ओ मुख्य रूप से जे छै ओ पत्रकारिता पर भरोसा करै छै एक साधारण उदाहरणके तौर पर यदि देखी एक जे ग्रामीण इलाकाके जे पत्रकार छै ओकरो जे प्रतिष्ठा सामाजिक रूप से भेटै छै ओ निःसन्देह पत्रकारिताके एक द्योतक छै ओकर अस्थानके आ दोसर चीज एकर उपर किछु जे आरोप लागै छै ओ पहिने भी लागलै हइ आब भी लागि रहलै हइ लेकिन संकट जे छै हम जे मूल रूप से ओ देख रहलिए हइ ओ छै ई जे सोशल साइट्स मतलब ई जे इन्टरनेटके सुविधा जे आब घर घर तक पहुँचलै हइ दूर दराज तक पहुँचलै हइ ओहि से पत्रकारिता पर किछ जरूर असर आइब रहलै हइ चूँकि सपोज डैट एक अखबार एक अखबार आइ संकलन करै छै समाचारके आ अगला दिन ओ प्रकाशित भएके पाठक वर्ग तक पहुँचै छै आ ई सोशल साइटके जरिए ओ खबर जे छै ओ किछु ही मिनटमे किछु ही सेकेन्डमे घर घर तक पहुँच जाइ छै तऽ ई एक टा मुख्य कारण छै जे से पत्रकारिता पर असर आइब रहलै हइ धन्यवाद